हॅलो हॅलो आं वोय वोय सांग आं बरें आसा बाबा तूं कशें आसा

आं आयज तांबडे भाजी आसा बोटाट आहाय टोमाट आहाय पियांव आहा तुका कितें जाय होय फ्रेशूच आमगे शेतांतले बाये कित्या फ्रेश नाय टमाट अंयशीं आमगे आमगे बाये म्हणल्यार आमगे जे भाजयो आसताय टोमाटी आसा आमी शेतां रोयताय तूं खबर आहा न्हू आतां आमचे जे फर्टिलायजर पेस्टिसायड्स घायन ते येताय ते तुमगे तुमकां दुयेंसां खाताय मुगो तुमगे शेतां रोवपा रोयताय तें मातशें म्हारगे आहल्यार कितें जालें आमी होफोत आं आम होय तेंच आहा गो भायर सारकें आहा म्हळ्यार आमी शेतां रोयताय न्हू आमगे देसपेस आमगे सोगलें चूयन आमगे दोन पांच रुपया चोड आहल्यार कांय आसना न्हू दुयेंसां कांय लागपा न्हय आमी पेस्टिसायड्स कांय यूज कोन्नाय तुमगे जी हें हेल्थ आसा ती बरी उरतली न्हू होय तुम तेंच न्हू आमगे आमगे आमगे बाये बरें आसताय तूं तुका जाय जाल्यार तूंच हातीन आपणागे काडन गे आमकां प्रोब्लेम ना आं वोय वोय ना आनी कितें जाण तूं आमगे बाय चोय तूं फ्रेश फ्रेश तांबडे भाजी आहा वाल आहा टोमाटां आहाय पियांव आहाय पियांव आहाय तूं कित जाय तें घे आहाय बाबा आहाय चिटकी मिटकी आहाय मुळो आहा सगलें फ्रेश आसा तुका खुंयचें जाये वोय वोय आहाय बाये आहाय आहाय बाये चोय तूं जाय जाय जाय तेंगे गो बाय वांयगें वांयगें आमगे पोन्नास रुपया वोय फ्रेश आहाय बाये पोन्नास रुपया चोय तुका सवाय कोण दिता एक्स्ट्रा जाय जाल्यार घाता आनी कितें जाय बाये होय दुदी आहाय बाये व्हडले आहाय दोन किलां आहाय आनी एक किला आहा खुनचे जाय तें सांग सोगले फ्रेश बाय आमगे शेतांतल्यान हाडटाय न्ही गो बाये हय आं आं देव बरें करूं बाये तुका देव बरें करूं देव बरें करूं वॅलकम बाय